हम अहाँके रेस्टोरेन्ट सँ खाना मङ्गा रहल छलहुँ हैं एक सालसँ हम खाना मङ्गा रहल छलहुँ हैं तऽ खाना अहाँके ठीक ठाक छलए लेकिन आब हम जतय मङ्गा रहल छलहुँ हैं ओतय आब हम नहि रहि रहल छी हम फिलहाल रहि रहल छी डेरा लकऽ दोसर जगह तऽ ओ पता अहाँ लगमे नहि होयत तैं ई पता अहाँ अपना रेस्टोरेन्टके मैनेजमेन्टमे नम्बर जोड़ि लिअ जाहिसँ कि हमरा असुविधा नहि हुए